हैलो हांजी कु'न हांजी सर क्या गुडमार्निंग सर ओह् सर मेरी असाइनमैंट में बमार होई दा ना में असाइनमैंट तां निं जमा कराई दी ऐ सर में कराई ओड़नी ऐ पर लास्ट डेट कदूं ऐ सर लास्ट डेट होई दी कोई निं सर में कराई ओड़नी कदूं तक होई सकदी ऐ एह् सर सनाई ओड़ो तुस में कराई ओड़नी ऐ में बमार होई दा ना अस्पताल रेहा में तिन्न चार दिन मतलब अस्पताल रेहा फिर ओह्दे बाद उ'नें आखेआ कि धुप्पा नेईं चलना अग्गें पिच्छें नेईं जाना ते में तां मतलब मी वीकनैस में सोच्चेआ में अजें लास्ट डेट ऐ में कराई ओड़गा पर लास्ट डेट होई गेई पर कदूं तक्कर में कराई सकनां एह् सनाई ओड़ो सर में आई जाह्गा में कराई ओड़गा तुसें गी सर कोई गल्ल नेईं में कराई ओड़गा पर दिक्खो तुसें ई सनाई ओड़ना कि में बमार हा ना तु'सें गी अगर जकीन निं ऐ ते में अस्पताल दे पूरे पर्चियां शर्चियां दस्सगा मतलब में उत्थै किन्ने दिन ओ रेहा में अस्पताल सारे डाक्टर दी पर्चियां मतलब मेरे कोल हैन अजें बी पेदियां मतलब उ'नें आखेआ रैस्ट करनी तू इन्ने चिर रैस्ट करी लै ते फिर ओह्दे बाद तू जाई सकना ऐं लास्ट डेट दा मी पता गै निं है हा जे लास्ट डेट बी ऐ एह्दी होई दी ऐ पर कदूं दा में सर जल्दी गै हां सर ओ तो मुझे पता ऐ कि अग्गे ओह् देना पौंदा ऐ पर कोई निं सर में कराई ओड़गा जि'यां में कालेज औह्गा में कल आई जाग्गा में देई ओड़गा उत्थै ते सर कराई ओड़गा फ्ही अग्गें उत्थै मी बी पता ऐ जे अग्गे देना ऐ तुसें अच्छा सर कोई निं सर में कराई ओड़गा जि'यां जि'यां में कल्ल आई जाना सर में कराई ओड़गा के अपनी गड्डी करियै गै औना पौना कि में धुप्प च चलना है निं ऐ पैदल इन्नी दूरां में आई निं सकदा कोई निं सर कल गड्डी लेइयै औह्गा ते में उत्थै कराई ओड़गा असाइनमैंट जमा सर ठीक ऐ सर में कल कराई ओड़गा किन्ने बजे सर तुसें कालेज किन्ने बजे आई जाना अच्छा नौ दस्स बजे आई जाना सर इक टाइम सनाओ नौ बजे औना दस्स बजे औना में उस टाइम गै आई जाह्गा ठीक ऐ सर देओ फ्ही